ہمارے علاقے بہت زیادہ کھیل ہوتا ہے جیسے بیڈمنٹن اور ہاکی اور بیڈمنٹر اور کبڈی جیسے ہم لوگ کھیلتے ہیں کبڈی اور لڑکا سب جو کھیل بیڈمنٹن کھیلتے کھیلتے جو اچھا کھیلتا وہ جو جاتا ہے دور دور تک بھی کھیلنے کے لیے اور ہمارے گاؤں میں جو لڑکی سب جو ہے کبڈی کھیل کھیلتی ہے اچھا جھنڈ کے ساتھ کھیلتی ہے ہم لوگ بھی کھیلتے ہیں اس کے ساتھ اور لڑکا سب جو ہے ہاکی کھیلتا ہے اچھا سے اور بیڈمنٹن اور کبڈی لڑکا سب بھی کھیلتا ہے اور دوڑنے میں جو دوڑنے میں جو بہت اچھا سے ہم لوگ دوڑ لیتے ہیں اور دوڑتے دوڑتے ہم لوگ ہم لوگ کو سر جو ہے کمپٹیشن میں بھی لے جاتے ہیں دوڑانے کے لیے اور لڑکا سب کو بھی لے سک لے جاتا ہے وہ دوڑانے کے لیے ہم لوگ دونوں جاتے ہیں لڑکا لڑکی دونوں جاتے ہیں جہاں جہاں سر بولتے ہیں جانے کے لیے دوڑنے کے لیے وہیں وہیں جاتے ہیں ہم لوگ بھی دوڑ دوڑنے کے لیے اور ہم لوگ گاؤں میں جو کھیلتے ہیں لڑکی سب مطلب کبڈی اور بینمنٹن لڑکی سب جو کھیلتے ہیں ہم لوگ لڑکی سب لتی پتی بھی کھیلتا ہے اور

لڑکی سب جو کبڈی ہم لوگ ساتھ میں کھیلتے ہیں کوچنگ ووچنگ جاتے ہیں وہاں پر بھی کھیلتے ہیں او ہم لوگ بولتے ہیں انتراکچھڑی کھیلنے کے لیے مطلب لڑکا لڑکی کا لڑکا لڑکی ساتھ میں کھیلتے ہیں انتراکچھڑی ورڈ میں یا سانگ میں اور ہم لوگ جو کلاس میں جاتے ہیں تو کمپٹیسن بھی ہوتا ہے کلاس بائی کلاس میں سانگ کا یا کبڈی میں جو مطلب دوڑ کا ہوتا ہے سب چیز کا ہوتا ہے ہم لوگ کو کلاس میں